हा सर हा सर वाकेई में मूंखे पाण खे ॾाढो दुख थी पियो आहे छा आहे त अञा मां ग्राऊंड ते पहुतुसि ऐं मुंहिंजूं अखियूं ॼमियूं बि न हुयूं त अहिड़ो बाल अची वियो जेको मुंहिंजी समिझ में ई न आहियो साम्हूं वारो जेको बालर हो हेॾो लंबो हो उने जो बाल जेको आहे नार्मल खां वधीक बाऊंस थी वियो ऐं मां अञा सत अठ बाल ई फेस कया त अहिड़ो बाल अची वञण जे वजह सां जेको आहे मां बिल्कुल बि कुछ बि करे न सघियुसि ऐं मां आऊट थियुसि त मूंखे ॾाढो ॾाढो साईं अफ़सोसु थी पियो

त मां समुझां थो साईं पर हाणे छा आहे त मूंखे इन जे मथां कमु करिणो पवंदो मूंखे पंहिंजो डिफेन्स जेको आहे उहो वधीक मजबूत करण लाइ वधीक टाईम ॾियणो पवंदो रांदि ते त तव्हां बि तव्हां बि तव्हां बि अचो प्रैक्टिस में थोरो मूंखे उहे जेके मुंहिंजूं कमियूं रहिजी वञनि थियूं पियूं डिफेन्स करण में उहे मूंखे साईं अची करे तव्हां समुझायो थोरो मूंखे तां बि वधीक टाईम ॾियो त मां थोरो इन तक़लीफ खां ॿाहिरि अचां मां ॾाढो परेशानु थी वियो आहियां सर मुंहिंजी वजह सां ईअं टीम हाराए वई मूंखे ॾाढो अफ़सोसु आहे जी जी थैंक यू सर थैंक यू मुंहिंजे मथां विश्वासु रखण लाइ ऐं मां बि कोशिश कंदुसि त तव्हां जी उमीदुनि ते खड़ो उतिरां समिझिव पर हाणे बस इहो आहे त वधीक में वधीक महिनत करण लाइ तव्हां बि अचो ऐं साईं असांखे अची करे ट्रैनिंग ॾियो त मां पंहिंजो डिफेन्स सर मजबूत करणु चाहियां थो हिन क़िस्म जो शाट मूंखां लॻी वियो मूंखे सॼी राति निंढ न आई आहे भले भले जय झूलेलाल